میرے علاقے كے آس پاس ہی میرے گھر سے تھوڑی دور پر ہی ایک كالج ہے جو كہ بہت مشہور ہے میرے علاقے میں اور اس اسكول اس كالج میں بہت سارے بچے ایڈمیشنس لیتے ہیں اور اپنی پڑھائی كرتے ہیں اچھے سے وہ كالج بہت ہی اچھا ہے اور اس كالج میں میرے خاندان میں سے بھی كافی سارے بچوں نے اس اس اس كالج میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور میرے گھر كے کافی سارے بچے زیادہ تر کوئی كسی نے آرٹس آرٹس كی پڑھائی كر رہا ہے اور كوئی سائنس كوئی انجینئرنگ كی پڑھائی كر رہا ہے اور سب زیادہ تر اور میرے بھائی نے بھی اسی كالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور وہ آج انجینئر ہے اس نے انجینئر كی پڑھائی كی تھی اس اسكول میں مجھ اس كالج میں مجھے وہ كالج بہت پسند آیا ہے كیونكہ اس كالج میں صرف جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان كی اسی چیز پر دھیان دیا جاتا ہے جس میں بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس میں بچے كو زیادہ أنٹرسٹ آتا ہے اور بچے كا جو ڈریم ہوتا ہے زیادہ تر بچے اس كالج سے پاس ہو كر اس ڈریم كو پورا كرتے ہیں